ہیلو میں توحید عالم بات کر رہا ہوں طلاق کے کچھ اصول کو منتخب کریں جو پین فروم ان چار نو اے کارڈ کی معلومات میں تبدیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے فارم پر ذاتی تفصیلات موجودہ پین کارڈ نمبر اور نیا نام درج کریں طلاق کے بعد اپنے پہلے نام پر واپس جانے کی وجہ بیان کریں طلاق کا سرٹیفیکیٹ نام کی تبدیلی کے لیے جیسے پاسپورٹ ڈرائیونگ لائیسنس وغیرہ موجودہ پین کارڈ کی کاپی تمام معلومات کی تصدیق کے بعد درخواست جمع کریں درخواست کی فیس ادا کریں جو عمومًا ایک سو دس روپے ہے اگر آپ کو دوخواست کے عمل یا ضروری دستاویزات کے بارے میں کوئی شک ہو تو کسی قانونی ماہر سے مشورہ کریں جو پین کارڈ کے تبدیلی کے قوانین اور طریقہ کار سے آگاہ ہوں درخواست اور دستاویزات کی تصدیق کے بعد نیا پین کارڈ آپ کو ایڈریس پر بھیجا جائے گا جس پر نیا نام درج ہوگا